हमारे क्षेत्र में बदलती हुई जलवायु कृषि को किस तरह प्रभावित करती है प्रभावित करते हैं जैसे कि हमारे यहाँ जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में बहुत से चीज़े बह जाती हैं बहुत से लोगों का घर बह जाता है उसमें बहुत सारी हानियां होती है उसमें और जैसे कि हमारे यहाँ जब सूखा होता है तो सूखे में हमारी यहाँ के खेत जो होते हैं वो सूख जाते हैं जिससे किसान लोगों को बहुत ही हानि होती है उसे और कड़ी कड़ी सर्दी ऐसी होती है जैसे कि जैसे जो पेड़ होते हैं पेड़ में पेड़ में छाव जाती है छाव में ओस हो जाते हैं ओस बिछ जाती है इस लिए हमें कड़ी सर्दी का सामना करना पड़ता है जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हानिकारक है बांद और नुक़सान इस तरह का है जैसे कि सूखा तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है सूखे में हम लोग अपनी फ़सल को उगा नहीं पाते हैं पानी जब नहीं होता हमारे यहाँ तो हम लोग बहुत सी चीज़ों का नुक़सान हो जाता है